सर हमें गोल्ड चेन लेना है वो दिखाइए सर बच्ची के लिए मतलब भारी थोड़ा भारी हो देखने में वजन में भी भारी हो हाँ तो सर उम्र होगी बारह तेरह साल नहीं चेन तो आप बड़ी दिखाइए न ये थोड़ी है बच्ची छोटी है तो बच्ची बड़ी न होगी बाद में हाँ थोड़ा डिजाइन भी ठीक ओरिजनल चौबीस कैरेट वाला जो और बच्ची छोटी बच्ची है उसके लिए चूड़ियाँ भी चाहियें या रिंग्स हाँ तो सर आप दिखाइए क्वालिटी पेवर पेवर चाइये हमें पेवर जूलरी हाँ प्राइज की तो बात कर लेंगे लेकिन पेवर चाहिए हमें सब कुछ चाहिए अच्छा और सर मुझे इंगेजमेंट के लिए एक अंगूठी भी चाहिए अंगूठी कितनी भारी मिल सकती है आप के पास या बनाओगे अभी ना आपके पास कोई आपके पास कोई बनी बनाई हो पहले से ही तो उसको हमें दिखा दीजिए हाँ तो सर आप आप हमें डिजाइन दिखाओगे तब हम आपको बताएंगे कितने दिन लगोगे वैसे आपको बनाने अंगूठी बनाने में अच्छा ये गोल्ड चेन वगैरह ये भी आपको डिजाइन बतानी बनानी पड़ेगी या बनी बनाई मिल जाएगी आपके पास न डिजाइन तो हमारे पास नहीं है लेकिन थोड़ा भारी वाला और हमें अच्छा दिखने वाला डिजाइन चाहिए हाँ मेरे पास फोटू है मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना बनवा देना मेरा भी अच्छा रहेगा वो हाँ चूड़ियाँ वगैरह ये तो रेड बनी बनाई मिल जाएंगी न ये भी बन बनवानी पड़ेगी डिजाइन या

लो बनी बनाई दिखा दो हमें वो ही ले लेंगें हम और ये कान की कान की बाली वगैरह है हाँ तो एक गोल्ड चैन ठीक है सर